औ हेल' उम बायद' औ आं सिगांनि पेशेन्ट बुंदों बै खनसे नायहो फैनाया बे बेमारनि थाखाय उम माबा गेसट्रिक जाबाय थादोंलै बे सिगांनि गेसट्रिकाआनो जाफिनबाय थायो मा जाखोथाय हामनो रोङा माथो मुलिफ्राबो जोबबायमोन औ आमफ्राय मालाबा लोगोमोनगोन नामा मालाबा बायद'खौ मालाबा थांबा चेम्बाराव माला जिरायगोन औ उम उम थारमाने मुलिफ्राबो जोबबाय माथो जाफिनबाय थायो बेमारफ्राबो हामफिनाबो मायाबो माबा गेसट्रिक टेसटिक ओरैनो लोमजानायफ्राबो एसे बारा जादों

दालाय अफायथो चेम्बाराव जिरायदों

दे होमबा आं बिदिनो साननैसोनि उनाव फैसै उम आमफ्राय माहोनो ओरैनो दस्राफोर मुलि बायनानै जाजागोन ना जाजाया बिनि एसे जेन'बा मुलिफोरनि नाम थाम हरोब्ला हा औ मुलिफोरनि नाम थाम हरोब्ला एसे चेमबारफ्राव अफायबा खाथिफ्राव बायनानै लायनानै मुलिफोरनि नाम खोन्था हरगोन नामा उम दे एसे जास्ट खोन्था हरदो माबाफोर हामथाव थाव एसे मुलिफोर खाथिनि बे माबाफ्राव लायनानै जाफैनो हाथावथाव साननैनि उनाव उम उम थारमानि बारानिफ्राय बारा जादों नालाय ओंखायनो इसे मुलिफोर मोनगोरबायोब्ला मोजां जागौमोन नंदों आरो थारमानि दस्रा ड'क्टरजों मानि नायजानो बादोंमोन आं दस्राजों जेन'बा बायद'जों नायजानायखाय एसे दस्राजों नायजानो बादोंमोन नंखायनो नायफिनजानो लुगैदोंमोन उम बिदिनो सिगांआव एसे मोजां मोनदोंमोननालाय लोमजानायफ्राबो आमफ्राय नंखायनो नायफिनजानो लुगैदोंमोन दस्रानाव थांनो बादोंमोन आरो उम उम उम

औ दे होमबा

औ दे होमबालाय साननैसोनि उनाव फैसै आङो उम दे